आं माइखौ बिदिनो जोसा मायब्राफोरखौ बांसिन गायनो मोजां मोनो जोसा मायब्राफोरा खोथियाया फुनो मोजां जायो आङो बेखौ गायनो मोजां मोनो आरो जोसा मायब्राफोरखौ गायोबा एसे गेसेंयै खेल खालि गायनांगौ बिदिनो दै मोननाय जायगायाव गायनांगौ होनब्ला मोजां जायो आरो माइफ्रा बिदां गोलाव गोलाव जायो आरो गोग्गो गोग्गो मोजां मोजां जायो बेखायनो जोसा मायब्राफोरा साबसिन जानाय जायो दस्रा माइनिफ्राय बेखौ आङो साबसिन मोजांसिन मोनो